असें रसोई च जाना ते रुट्टी बनानी ऐ ते जेकर साढ़े कोल कढ़ाही निं होग ते सब्जी कि'यां बनागे सलूना कि'यां बनागे ते फिरी खोंचा बी चाहिदा जरूरी सानूं चगला बेलना चाहिदा जेह्दे कन्नै असें फुलका गोल करना ते ओह्दे बगैरा होई निं सकदा ऐ की फुलका गोल ते ओह् बी चाहिदा सानूं अ बी चाहिदा तरांबड़ी बी चाहिदी आटा बी गुनना तरांबड़ी बगैरा गुज्झना निं ऐ भी आटा बी ओह् बी गुनना जरूरी ऐ ते अस ग्रांईं लोक आं ते रसोई च हर चीज सानूं चाहिदी होंदी ऐ मूली गंडा बी चाहिदा ओह्दे कन्नै मूलियां शूरनियां मूली गंडा बनाना भी गोभी दी सब्जी कढ़ाही च बनानी असें ते हर चीज बनाने पौंदी टैमें पर बनाइयै ते बच्चें गी स्कूल टोरना रुट्टी खलानी सब कम्म करना ते रसोई च हर चीज सानूं चाहिदी होंदी ऐ ते जेकर नेईं होए ते ओह्दे कन्नै अस केह् कम्म करगे अंदर जेइये रसोई रसोई च जेइये ओह्दे बगैर अस कोई कम्म निं करी सकने ऐ बी आं परौंठी बनानी ते मूली आह्ली बनानी ते ओह् बी मूली गंडा शूरना भी अहें परौंठी बनानी ओह् बी अहें चकले बेलने नै अस गोल करी सकने आं असानी होई जंदी सानूं ते सानूं इ'न्नी परेशानी निं बनदी ऐ बी हर कम्म करने च हर चीज चाहिदी होंदी ओह् बी चाहिदा जेकर गैसा पर ढोड्ढा धरना किश धरना खोंचा बी चाहिदा सानूं चौल परतने गी बनाने ई खोंचा चाहिदा उच्चा चाहिदा जेह्दे कन्नै अस परताई सकचै ढोड्ढा गैसा धरे दा होऐ ते पकाई सकचै चु'ल्ल बी बालने आं अस ते उ'त्थूं सब चीज चाहिदी होंदी सानूं डोगरी च जेह्ड़ी सानूं जरूरत अग्ग बी बालने आं अस चु'ल्ल बालने आं अस चु'ल्ली पर रूट्टी बनाने आं अस ओह् सानूं मती पसंद ऐ चु'ल्ल सानूं मती पसंद ऐ चु'ल्ली पर फुलका बनाने चु'ल्ली दा फुलका शैल होंदा ऐ साढ़े परिवार बच्चे सब खुश होंदे हैन फुलका खाइयै ते सानूं इ'यै सानूं चु'ल्ली फुलका बनाई दे नेईं तां असें हीटरा पर बनाना नेईं गैसा पर बनाना चु'ल्ला पर बनाना ऐ बालन बी चाहिदा ते ओह् बी लक्कड़ियां सानूं कट्ठियां करनी पौंदियां बाहरा जंगलें जंगलें च फिरियै बागें च जन्ने अस ते लक्कड़ियां अस कट्ठियां करने आं फिर अस अग्ग बालने आं ते चु'ल्ल चौंका बी साफ सूथरा रखने पौंदा जि'त्थें अहें रुट्टी बनानी ऐ कोई आई जंदा दिक्खे कुड़ी जनानी ने केह् गंद पाए दा ऐ ऐं रुट्टी बनान लगी सफाई ते करी लै कर ओह बी चाहिदा टैम कड्ढियै सफाई करनी पौंदी सानूं भी फुलका बनाना जे कोई कोल दो जनें बेही गै जान फ्ही अस ग्रांईं लोग चार जनें कट्ठे होइये अग्ग बी सेकी लैने सरदियां ठंड होऐ बड़ी बड़ा सीत लग्गे ते बेही जन्ने चु'ल्ली कोल बेहियै अग्ग सेकी लैने बाल आं भी भी चार जनियां बेही जन्नियां अग्ग सेकने भी गल्लां बातां करनियां डोगरी अपनी भाशा बोलने आं अस फुलका शुलका बी पकाने पौंदा हर कम्म करने चौलें दे ढोड्ढे बनाने आं अस मक्क दे बी बनाने साग बी बनाने अस दाल कु'न्नी च चाढ़ने आं अस अपनी ते कु'न्नी च बड़ी शैल सोआद लगदा कु'न्नी दी दाल बड़ी शैल होंदी ऐ सोआद सारें कोला शैल कु'न्नी दी दाल होंदी ऐ ते ओह् अस चु'ल्ली पर धरियै अस बनाने आं साढ़े बच्चे बच्चे बिच अहें गैसा पर बनाई लैने तकरीबन नेईं बालन शालन होवै ते केईं बार बालन नेईं होंदा ते गैसा पर बनानी पौंदी हीटरा 'र बनाई लैने जे जिस चीज जि'त्थें जि'त्थें टैम लग्गे उ'त्थें उ'त्थें बनाई लैने अस केईं बारी बालन ई शॉर्ट आई जंदी नेईं लैन जाने होंदा नेईं टैम लगदा घरा जाने दा अंदर रसोई च जेल्लै बड़ी जाओ ते निकलन निं होंदा कम्म निं खत्म निं होंदा ऐ कोई इक बच्चा आखदा एह् खाना ढोड्ढा खाना कोई आखदा परौंठी खानी कोई आखदा मूली गंडे आह्ली खानी कोई आखदा आलू आह्ली खानी कोई गोभी आह्ली खानी ते इ'यां इ'यां करियै अस खलाने आं बच्चें गी ते नेईं खलाओ ते बच्चे गुस्सा होई जंदे अज्जकल ते नराज होइये पूनी बी चाहिदी चौल बनाने गी सानूं पलटा बी चाहिदा कड़शी चाहिदी सब्जी बनाने गी चिम्मचे बी चाहिदे अज्जकल बच्चे आखदे अस चिम्मचे कन्नै निं खानी असें हत्थें कन्नै खानी सानूं हत्थें कन्नै पसंद ऐ मते अस हत्थें कन्नै शैल खानी ऐ असें निं लैना ऐ चिम्मचा पर सानूं ते चाहिदा होंदा ना जेल्लै अस सब्जी बनाने आं सब्जी बनानी सानूं हर चीज चाहिदी उ'त्थें कड़शी बी चाहिदी ओह् बी चाहिदा खोंचा बी चाहिदा पूनी बी चाहिदी ते ते सब किश चाहिदा सानूं खाई लैने आं ते बच्चे खुश होई जंदे जि'यां जि'यां आखन अस इ'यां इ'यां उ'नें ई बनाइयै खलाने ते खुश होई जंदे ते जेकर नेईं बनाओ ते केईं नराज होई जंदे असें एह् चीज खानी सानूं तुस बनाई निं दिंदे ऐ बी बच्चें ई फिलहाल रसोई जेल्लै बड़ी जान ना ते फिर बड़े नखरे करदे असें एह् निं खाना असें एह् निं खाना ते जि'यां ओह् आखन अहें इ'यां उ'नें ई बनाइये खलाने आं ते बच्चे दा मनन्ने बी पौंदा थोह्ड़ा बहोता कहना निं मनचै ते नराज होई जंदे बच्चे अज्जकल बच्चे बड़े तफान होंदे न चलो फिरी रसोई ई जेल्लै अहें जाना होऐ ते केह् बनाना पैह्लें पता निं लगदा केह् खाना बच्चें ई पैह्लें पुच्छना पौंदा तुसें केह् खाना जेह्ड़ा किश उ'नें गी आखङन अस उ'नें ई उ'ऐ खलाई सकने आं चाह् बी पीनी ऐ असें ते अज्जकल बच्चे चाह् नेईं पींदे चलो अस ते पीऽ गै लैने ते केईं बच्चे पींदे न उ'नें ई बनाइये देने पौंदी कोई बच्चा आखदा दुद्धा ई पत्ती पाओ कोई आखदा अहें चाह् पीनी कोई आखदा अहें नींबू काह्वा पीना कोई किश पीना ते चलो जि'यां जि'यां आखन अहें इ'यां इ'यां बच्चें ई खलाने पौंदी मनाने पौंदा नेईं मनाचै ते नराज होई चली जंदे बाहरै ई रूस्सी जंदे ते फिर उ'नें ई मनाना पौंदा बच्चे नराज होने चाहिदे उ'न्दे शैल गै खान पीन ते शैल होंदा जेह्ड़ा किश आखन उ'ऐ बनाइये खलाना पौंदा उ'नें गी बच्चें ताहीं सारा दिन कम्म होंदा साढ़ा औरतें दा जनानियें दा होर केह् कम्म ऐ इ'यै कम्म ऐ जनानियां बनी दियां इस ताहीं इस ताहीं ऐ